سیکیورٹی کو بلا کر کیا آپ براہ کرم آ سکتے ہیں آج انٹرویو کے امیدوار آ رہے ہیں براہ کرم ان کو بتائیں کہ میرے پاس ایک میٹنگ ہے ان کو ایک گھنٹے کے لیے انتظار کرنے کی درخواست کریں اور اگر کسی کو اس وقت کوئی سوال ہو تو میرے کیمرے میں ہدایت کر دینا شکریہ آپ کی محنت کی قدر کی جاتی ہیں اس انتظار کے لیے میں بھی ان کو معافی چاہوں گا براہ کرم یہ بھی دھیان رہے کہ انتظار کرتے وقت ان کو کسی بھی معلومات کی ضرورت ہو تو ہمارے رجیکشن پر رجسٹریشن فارم فارم بھر دینے دینے کی بھی لیے خبر کر دیجیے گا شکریہ آپ کی سرپرستی کی قدر کی جاتی ہے ان کو بتائیں بتایا جائے کہ میں میٹنگ مکمل ہونے کے بعد ان کے ساتھ خود ملاقات کروں گا بہترین شکریہ آپ کے اہتمام کے لیے اور یہ بھی ضرور دھیان دیں کہ انتظار کرتے وقت ان کو موجودہ صورت حال میں کمیونیکیشن ورڈنگ اور کوئی اور خصوصی معلومات فراہم کی جائے جو ان کے امتحان کے لیے مدد فراہم کر سکتی ہیں شکریہ آپ کا انتہائی قدردانی ہوگا آ اگر کچھ ضروریات ہو تو آپ میرے کمرے میں ہمیشہ رابطے میں رہ سکتی رہ سکتے ہیں میں آپ کی محنت اور توجہ کی قدر کرتا ہوں آپ کی مدد سے ہم امتحان امیدواروں کو بہترین تجربہ دینے کی کوشش کرے کر رہے ہیں شکریہ شکریہ تھینک یو